شادی پر لوگ دلہنوں کو بہت سارے قیمتی تحفے دیتے ہیں جیسے انگوٹھی ڈِنر سیٹ گھڑی شو پیس اور کئی سارے تحفے اور دلہن کے سنگار کا سامان اور پیسوں کے لِفافے دیے جاتے ہیں اور سونے چاندی کے چیزیں دیے جاتے ہیں اور جہیز بھی دیا جاتا ہے